मधुबनी जिलामे निश्चित रूपसँ मुख्य कृषि छल धान किछु क्षेत्रमे गहुँमक खेती सेहो होइत छल मड़ुआ रब्बी सेहो मुदा आइ गहुँमक खेती बहुत थोड़ भऽ रहल अछि धान जँ होइतो अछि तऽ कहियो पानिक अभाव तऽ कहियो बाढ़िक प्रकोपमे दहा जाइत अछि तऽ बहुतो कृषक आब ओहि दिशामे निराश जकाँ भेल चलि जा रहल अछि कारण कोनो ओहन सिँचाइक प्रबन्ध जाहि रूपमे होयबाक चाही से देखबामे दृष्टि दृष्टिगोचर नहि होइत अछि तैँ खेतीक जे प्रथा जे पूर्वमे चलैत आबि रहल छल जहिया हऽर बड़द लऽ के खेती प्रथाक खेती होइत छल तकर अभाव आइ हमसभ देख रहल छी आ एकरे परिणाम छै जे मड़ुआ रब्बी आ कि गहुँमक जे खे उपज से बहुत कम भऽ गेल अछि एहि ई निश्चिते चिन्ताजनक मुदा हमसभ फेर अपन भारतके जे कृषिप्रधान क्षेत्र अछि आ ताहुमे गाममे बनत तकर आशा कऽ सकैत छी